आङो गार्देनिं खालामोजे सिथ्लानि ओ साइड साइडाव आरो न' उसुंनि सेर सेराव आरो लामा लामायाव ओरैबो लेफ्ट राइट फारनैथिंजायबो आङो लाइन लाइन फुलखौ गायजोबो गारदेनिं खालामो आरो खामसालिनि बारानदा साइड साइडाव आङो बेनदों मानबायग्रा हेंगिं स्तेलनि फुलफोरखौ आङो बारान्दा खामसालिनि बाथामाव आलायनानै दोनो आरो सम सम सानथामजों खनसे सानथामजों खनसे बिदिनो सप्ताहयाव खननै खरि आङो दैखौ लुयो आरो माजे माजे माने सिथ्लायाव गायनानै दोननाय उसुं जिं जिङाव गायनानै दोननाय टाबखौ हाग्रा फुनानै हाखौ एसे सम सम फुरुंनानै होनाय जायो आङो जिसिबां मानि गार्देन गार्देनिं माबा खालामो फुल गायो आङो न'नि सिथला जिं जिं आरो न' उसुं जिं जिङाव गायनाय जायो